जाति होता है पाँच छः रंग का जाति में काम करला से जाति अलग अलग होता है पहला तो ब्राह्मण जो जाति होता है वह अपना पूजा पाठ कराता है जजमान को पुजाता है उसके बाद उसका नाम पड़ गया ब्राह्मण एक भुमियार जाति है तो भुमियार में जेन्स में बाहर से काम कर के लाता है घर में लेडीज में खाते पीते घर में ही रहते हैं तो उसका नाम पड़ गया भुमियार वे खेत पथार बाहर कहीं नहीं जाते हैं अगर जो नौकरी चाकरी है तो वे घर से बाहर निकल कर अपना काम करते हैं आ नहीं तो बाहर नई निकलते हैं मुस्लिम जाति है तो उसका वह सब्ज़ी उब्जी बेचता है तो उसको अलग जाति कहा गया है मुस्लिम जात का चमार है तो वह अपना सब को नीच जात वाला काम करते हैं माल उल फेंकते हैं मरा हुआ गाय भैंस तब उसको जाति बोला जाता है चमार धोबी जात का तो धोबी कपड़ा लत्ता धोते हैं तो उसका जात कहला जाता है धोबी उसके बाद ठाकुर होता है तो ठाकुर में वह बाल उल बनाता है दाढ़ी उढ़ी कटता है तो उसके बाद उसका नाम पड़ता है ठाकुर